काज कर्म करय लेलमे हमरा बहुत मन लगैए काज कर्म कऽ के भी हमरा सिलाइ बिनाइ कटाइ ईसभमे हमरा बहुत मोन लगैए तब हम काम धन्धा कऽ के भी हम करि लैत छी सिलाइके कपड़ा हम सियैमे हमरा बहुत मन लगैए हम कपड़ा भी सीवि लै छी आओर काम घरके भी पूरा करि लै छी ओकरा अलावा भी हम कपड़ा सियै छी ओहि काज कर्ममे हमरा बहुते मन लगैए ओकराबाद भी हम खाना पीना बनओलाके बाद भी सारा काम कयलाके बाद भी हम कपड़ाके सिलाइ बिनाइ सभ करि लैत छी